और टेक्नोलोज़ी ने हमारे इलाज की जरूरतों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद की है जैसे पहले के समय में आपको डौक्टर बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो हमें उसके पास जाना आना ये करना वो करना देखा देखने में ही बहुत सारा समय चला जाता था जिसके द्वारा में बहुत भारी नुकसान होता था जिसके बाद वो पेशेंट की जान भी चली जाती थी लेकिन आज के समय में अगर यहाँ से विदेश में भी कोई व्यक्ति बीमार है तो एक औनलैन वीडियो कौल के द्वारा भी सलाह दी जा सकती है या आप उसे कौल करके भी सलाह दी जा सकती है सब औनलेन होती है बुकिंग प्राप्त करना हाँ अगर जैसे हौस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो नंबर लगाने में बहुत टैम लगता है लेकिन आज के समय में ओनलैन ही बुकिंग कर दिया जाता है जिससे आप इंदौर में हों और आपको नागपूर के हौस्पिटल में बुकिंग करना तो अब वहीं से फोन पे बैठे बैठे बुकिंग कर सकते हो और उस टैम पे जाकर आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है हाँ और गूगल मैप के सहायता से जैसे आप किसी ने दवाई का जानकारी दी हाँ अब आप औनलैन वो पता करना है दवाई के बारे में तो आप ओंलैन कर सकते हो दवाई किस काम आती है क्या क्या उसमें वो होते हैं विभिन्न प्रकार के दिए जाती हैं उसकी केमिस्ट्री क्या होती है फौर्मुला क्या होता है ये सब ओंलैन पता कर सकते उसके साथ साथ आपके पास आसपास कौन से सौप पे जहाँ वो दवाई उपलब्ध की जा सकती है या आपको वो दवाई मिल जाती है इसकी जानकारी आराम से मिल जाती है और पहले के जमाने में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी किसी डौक्टर को खोजने में डौक्टर से बात करने में लेकिन आज के समय में बिना हिचकिचाहट के कोई भी डौक्टर कोई भी डौक्टर से बात कर लेता था कहा जाता है कि डौक्टर कि भाषा कोई नहीं समझता कोई नहीं समझ सकता लेकिन आज टेक्नौलौजी इस हद तक पहुँच गई है कि किसी भी डौक्टर कि भाषा समझना बहुत असान हो गया है हाँ यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम कह दें कि टेक्नौलौज़ी और औनलैन कि कार्यों में औनलैन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में हमें अभूतपूर्ण योगदान दे पा रहा है बहुत अत्यधिक मात्रा में बहुत कम जरूरत ऐसी होगी जहाँ टेक्नौलौजी के बिना हमें काम करना पड़ता है